डाक टिकटके बहुते वैल्यू होइ छै एक टाकाके सिक्का दस टाकावला लए छै ओकरा दस टाकावला मतलब जैसनो डाक टिकट रहै छै ओइसनो ओकरो वैल्यू रहै छै अच्छावला डाक टिकट महगावला डाक टिकट लेतै तऽ महगा जादा ओकरा अथी रहा छै वैल्यू रहै छै आओर तब मतलब मूल्य रहै छै कम रहै छै तऽ कम लै छै तऽ लेकिन कोई ज्यादा अगर अच्छा से हो तो ओकरासँ जादावला अच्छावला लै लए पड़ै छै डाकटिकट पहिने तऽ आब तऽ डाकटिकट ऑनलाइन मिलै लागलै डाक टिकट डाकटिकट पहिने तऽजाकऽपोस्टऑफिसमजाकऽलए ला पड़य डाकघरमें ओहिसँ खरीदै रहै सब केओ लेकिन आब ऑनलाइन मिलै छै आधार कार्डसँ पहिने डाक टिकट लालकिला सब चीज भारतके ऐतिहासिक जगह सब रहै छलै जकरासँ पता चलै छलै जे हँ डाकटिकट छिकै ई एकरो छिकै ई एकरो छिकै ई राज्यके रहै पता चलै रहै छलै आओर वहाँके ऐतिहासिक रहै छलै कि हँ ओहिसँ पहिने डाकटिकट तऽ ऐसे भी निकललकै कि केकरो महापुरुष छै तऽ ओकरो वास्ते भी डाकटिकट निकाली देली एकरो ई महँ पुरुष छलै देश राष्ट्रके लेल किछो करने छलै तऽ ओकरो डाक टिकट निकाली दै छै वही रहै छलै डाक टिकटपर वेल्यु रहै छलै ओकर पोस्ट ऑफिस सबपर जाइ छलै वैल्यू ओकर एक आम कागज रहै ओकर वैल्यू बढ़ि जाइ है कि अगर चिपका देलकै तऽ हँ ओकर वैल्यू एतना होइ गेलै तऽ तैसँ सादा कागज छिकै ओकरा ओ डाकटिकट लगा देलकै तऽ ओकरो कुछ नहि छै कागज रहै ओकर वजन बढ़ि गेलै जाहिसँ हो गेलै डाक टिकट लगाकऽ